हांव काणकोणच्यान उलयतां म्हाका चुकीची ऑर्डर मेळ्ळ्या आनी ती बरी ना म्हाका ती परत करपाक जाय हांवें ऑर्डर केल्लो शॅम्पू तो आसा तो व्हड ऑर्डर केल्लो तो बारीक आयला आनी म्हाका तो सारको ना तो म्हाका चॅंजीस करूंक जाय